इंट्रस्टींग स्टोरी म्हणल्यार म्हजो प्लस पॉयंट म्हणटा तो समजून घेवप म्हाका म्हजें एम्बिशन एक्चुली आसलें टिचींग करपाचें म्हाका लायक आसलें भुरग्यांक शिकोवप सांगून समजोवन तांकां लायक ल्हान भुरग्यांक शिकोवपाचें आसलें पूण जशें जशें व्हडलें व्हडलें जाता जाता म्हणल्यार मेत्रावली खूब जावपाक लागल्यो अशें जातालें की खूब अशे सिटीजनशीप आयल्यो म्हाका लायक अशें दिसतालें की सॉर्ट करपाक जाय फर्स्ट इंशुरंस इंसिडेंट जालो म्हणटा तो म्हज्या भावांचो कजन्सांचो तांच्यो झगड्यो जावपाक लागल्यो ल्हान भुरग्यांचे ते सो अशें जातालें फकाणांनी फकाणांनी ते झगडटाले आनी हांव मदली भाव हांव धाकटें सगळ्यांकून आनी म्हाका तें अशें दिसतालें की कित्याक हे अशे उलयनासतना रावतात ल्हान ते हरशीं आतां आमी उलयतात आनी ते उलयनात सो हांव सॉर्ट करपाक वयतालें आनी अशें जातालें की ते म्हजे आयकताले आनी तें सॉर्ट जातालें एक एक इल्लें इल्लें इल्लें अशें करून करून अशें खुबदां जालें की बाबा मागीर स्कुलान झगडीं जावपाक लागलीं ती फ्रेंड्स येवपाक लागलीं की बाबा अशें अशें जालां कितें करूं काय म्हूण आपूण सॉर्ट कर मुगो मात्शें कितें तरी जाता पळय अशें जाता मॅस जाता सगळें तर तांच्या मदीं सॉर्ट जावपाक लागलें इल्लें इल्लें अशें खूब कडेन जालें की अशी वीस बावीस तरी अशी जाली इंसिडेंट्स की बाबा हांवें तांच्या मदीं अशें वचून सॉर्ट केलां आनी सॉर्ट बी जालां तें सो मागीर घरांतल्यान म्हणपा लागली की बाबा तूं अशें करता पळय सगळ्यांचेंच घेवन बसता सगळ्यांकूच दिता वांटो बाबा सॅपरेट करता सगळ्यांचें जाग्यार उडयता तूं कावंसलिंग कर म्हणून कावंसलिंग भुरग्यांक बाबा तूं बरें समजयता बरें अंडरस्टॅण्ड करून घेता सो कावंसलिंग कर मम्मा म्हणपाक लागली तूं सायकोलोजिस्ट जावं म्हणजें लायक अशें तांकांय बी अंडरस्टॅडींग आनी हें खूब आसलें आजो म्हणपाक लागलो बाबा तूं कांय करूनाका तूं आदवोगादूच जा एडवोकेट एडवोकेट जा आनी तूं केसीस घे सगळ्यांक तूं बाबा सगळ्यांचें सॉर्ट करपाक वयता सगळ्यांचें सारकें वेगळें तूं एडवोकेटाक कर आनी शिकून तूं पळय तुका कशें दिसता तें सो हांव त्या हातून ह्या फिल्डांत पावलें आतां सुद्दां ह्या लेवलार सुद्दां हांवें अश्यो खुबशो केसीस आतां म्हजी फ्रेंड्सां सुद्दां अशीं येतात बाबा श्रद्धा अशें अशें जालें प्रोबलम्स आसा मात्शें कर मुगो सॉर्ट मात्शें कर मुगो हॅण्डल म्हणटा आनी येता आनी आज सुद्दां हांव तेंचें सगळ्यांचें हॅण्डल करत आसा सो हो तो मेन पर्सपॅक्टीव जालो की हांव सॉर्ट करतां करतां एडवोकेट जावपाक पावलें की म्हजो पर्सपेक्टीव असो की हांव आतां लॉ करपाक पावलें दो हांव टिचींग करपाक गेल्लें आतां सुद्दां म्हाका चांसीस आसा टिचींग करपाक तें पळोवया इफ सपोज एडवोकेट कम्पलीट जावन टिचींगांत इंट्रेस्ट उरलो जाल्यार हांव टिचींग करतलें